मेरे क्लास में मुझे विज्ञान बहुत पसंद था इसलिए कि उसमें चित्र बहुत अच्छे अच्छे आते थे हाँ बहुत अच्छे अच्छे बनाने में मजे आते थे और उसमें रासायनिक विज्ञान और ये जैसे जीव अपने शरीर के बारे में मेरे को ये हड्डियों के बारे में बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था बालों के बारे में जैसे और ये गुट्ठन के बारे में और जैसे दिल के बारे में हृदय के बारे में बहुत पसंद था और मुझे सातवीं क्लास का विज्ञान बहुत अच्छा पसंद था और ये बालों के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आते थे और आँख के बारे में भी बहुत मजा आते थे इसलिए मेरे को बहुत पसंद था और चित्र भी बहुत अच्छे अच्छे आते थे उसमें बनाने में बहुत मजा आते थे ऐसा लगता है चित्र बनाए करो